ہمارے ہندوستان میں بہت اچھے اچھے بادشاہ تھے گزر گئے شاہ جہاں بادشاہ تھے تاج محل بنوائے اس کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے آدمی آتے ہیں اس کے بعد مغل بادشاہ تھے اکبر بادشاہ تھے بہت اچھا حکومت کیے تھے آج بھی اس کا سب نشانی ہے بنا ہوا آدمی سب بہت بہت دور سے آتے ہیں اور بادشاہ بہت تھے اور بہت اچھا اچھا مقبرہ بنائے تھے سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سب آدمی سب ہے اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ آگرہ میں رہتے تھے آگرہ میں اس کا مقبرہ بنائے تھے اس کے بعد اور سب بادشاہ تھے مغل بادشاہ اکبر بادشاہ ہمایوں بادشاہ ہمارے ہندوستان میں بہت اچھے اچھے آدمی سب بھی ہیں یہاں بہت اچھا سے ہم لوگ رہتے ہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے